जण एकल्यान आपली भलायकी सांबाळपाक जाय चलपाक वचप हो एक बरो व्यायाम सकाळ आनी सांजचे एक वर तरी चलपाक जाय चलपाक गेल्यार बरो व्यायाम जाता ताका लागून ब्लड प्रेशर कॉलेस्ट्रोल जाग्यार उरता रगतांतली साखर मर्यादेत उरता न्हीद बरी लागता रगतांत जाय तितलो ऑक्सिजन मिक्स जाता ताका लागून आमकां फ्रेश दिसता दीस बरो वता खंयचेंय काम करपाक वाज येना भूक बरी लागता वाज येना आमी टवटवीत उरतात आनी आमची जीण सुखी समाधानी जाता